असांजे महाराष्ट्रा में घणो ई कुझु विकास थियलु आहे ईअं त पहिरीं चार माड़े जूं बिल्डिंगू हुयूं हाणे वीह वीह माड़ा अरिड़हां माड़ा हुन खां बि मथे साउथ बाम्बे में पंजाह सठि सतरि माड़ा बिल्डिंगूं ठही वियूं आहिनि ऐं बंबई में ख़ासि करे जॻहि जॻहि ते मेट्रो रेल घणेई चालू जो कमु चालू आहे कुझु चालू थी वियूं मोनो रेल आहे ऐं ऐं साॻिए नमूने पूना ऐं घणनि जॻहियुनि ते मेट्रो रेल बि चालू थी वई आहे ऐं हिनखां पोइ रोड वॾा ऐं सुठा ठाहींदा था वञनि एक्सप्रेस हाइवे ठाहींदा था वञनि ऐं हिनखां पोइ अॻियां खेती ॿाड़ी इहे घणेई शयूं हिते डेवेलप थियनि थियूं ऐं असांखे हिते डिजिटली घणेई शयूं करे था सघूं जीअं पेमेंट थी बैंकुनि में लाइट जा बिल गैस जा बिल घणेई शयुनि जा असां डिजिटल वे में कम करे सघंदा आहियूं ऐं हिते चिकित्सा जेकी आहे होस्पीटल्स गवर्मेंट जूं सुठी घणी आहिनि जिते माण्हू हुनजो लाभ पाए सघंदा आहिनि